जी मैं रिपोटर हूँ और आपसे बात करना चाह रही हूँ जी आप सैनिक हैं ना जी जी जी जी तो मतलब मुझे यह जानना था कि जैसे जो सैनिक हैं आज के और पहले के टाइम में क्या फ़र्क़ है कि आप पहले थे ना तो आप बता सकती हैं ना कि ऐसा क्या था वहाँ पर

जी जी जी बंधे होते हैं जी उनको होता था तो जी जी जी

जी मतलब अगर कहीं पर हमला हो रहा है तो आप मतलब जो सैनिक हैं वह मतलब तुरन्त यह नहीं देखते कि हमें ऑडर मिले हैं वह अपने मतलब देश की सुरक्षा करने के लिए बस तुरन्त ऐक्शन ले सकते हैं ना

कुछ भी कर सकते हैं

सही तरीक़े से करते हैं जी पहले टेक्नोलॉजी कम थी जी जी जी हाँ अब तो वैसे भी हमारा इंडिया डिजिटल होता चला जा रहा है तो यदि यह कह सकते हैं यह इसमें एक मातपूर्ण योगदान है इस चीज़ का जी

जी हम यहीं एक ज़िला है वहाँ के हैं मतलब मुझे एक सैनिक के बारे में ही मतलब पूरी इन्क्वायरी जर्नलिस्ट हैं तो समझ सकते हैं आप जी तो उस बारे में ही पूरी चाहिए थी कि पहले के टाइम पर और अब के टाइम में क्या फ़र्क़ है और कैसे क्या हो सकता है तो बस इसीलिए मुझे थोड़ा कॉल की ज़रूरत थी तो मुझे आपका कॉन्टैक्ट मिला तो इस वजह से मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया जी थैंक यू सो मच इतना आपने अपने ज़िंदगी का साझा मेरे साथ शेयर किया थैंक यू